नमस्ते सर

सर एक्चुअली मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो उस सफ़र करते समय मैं सो गया तो उस टाइम में अपना फ़ोन ज़ेब में रखा था तो सर हाँ सर तो जब मैं जगा तो देखा तो मेरी ज़ेब में फ़ोन नहीं था और मेरा फ़ोन चोरी हो गया है सर हाँ हाँ सर मुझे मोबाइल का कम्प्लेन लिखवाना है आपके यहाँ हाँ सर एक घन्टा पहले सर मेरा नाम है लक्ष्मण प्रजापति मैं मेरा गाँव का नाम है मडहा पोस्ट वलीपुर और हाँ सर तहसील मोहम्मदाबाद यू पी ज़िला मऊ जी सर सर ट्रेन उतरते समय जब मैं सोया था जब जगा तो जैसे कि एस्टेशन आ चुका था तो ट्रेन की हॉर्न जब बजी तो मेरी नीन्द खुली तो उस टाइम में जब जगा हाँ तो कॉल करने के लिए जब मैं फ़ोन अपनी ज़ेब से निकाला तो देखा तो ज़ेब हाँ नहीं सर उतना मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैने कॉल कर लिया आपके यहाँ हाँ सर नहीं तो सर सर रियल मी नहीं याद नहीं है ई एम आई नम्बर वह सर फ़ोन उस टाइम स्विच्ड ऑफ़ आ रहा है बता रहा है हँ सर सर हाँ सर वह तो सर हम चले जाएँगे अभी तो टाइम नहीं था तो बाद में हम चले जाएँगे बट आपके यहाँ हम सोचे कॉल करके बात कर लें थोड़ा हाँ सर ओ के सर ठीक है